جب میں ایک طویل بائکنگ ٹرپ یا سفر کی تیاری کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے سفر کی مکمل منصوبہ بندی کرتا ہوں میں راستہ موسم کی صورت حال اور ممکنہ رکاوٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں پھر میں اپنی بائک کو اچھی طرح چیک کرواتا ہوں خاص طور پر بریک ٹائروں چین اور انجن آئل کو سامان کی تیاری میں لازمی ساتھ رکھتا ہوں ہیلمیٹ اور سیفٹی گیئر جیسے کہ دستاویز گھٹنے اور کوہنی کے محافظ بارش سے بچاؤ کا لباس پانی کی بوتل اور خشک خوراک پاور بریک اور موبائل چارجر فسٹ ایڈ ایک چھوٹا ٹول کٹ بائک کی مرمت کے لیے دستاویزات جیسے کہ شناختی کارڈ بائک کی رجسٹریشن لائسنس نقشہ یا جی بی ایس ڈیوائس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ سامان ہلکا اور ضروری ہو تاکہ سفر آرام دہ رہے راستے میں وقفہ لے کر آرام بھی کرتا ہوں تاکہ تھکن نہ ہو